ओइ दन्दि नोंनि दखानाव मा मा सापात मोनोबा औ आंनो जायखौ साबसिन बेखौनो नांगौ आंनो रयेल खौसो नांगौमोन पवासेयाव बेसेबां लायोथाय पवायाव बेसेबां औ हाब मानि एफाग्राब नोंनिया आंनो एसे बुरजा नांगौमोन बा फिसालानि हाबामोन दा मोजांखौ हरदो आंनो एसे बुरजानो देर केजि सो मोजां नङाबा हैफिनलायनाय जागोनहाय

मानि सापात मोजां नङाबा साहायाबो थावानालाय बेनिखायनो सापातखौ मोजांखौ दङबा आङो लायगोन नोंनिफ्राय

ओ औ बिदिनो नांगोन हाबायाव एसे बुरजायानो नांगोन दे बिदिबा नोङो औ औ नोङो मोजांखौ थगायनो मोननाय नङा दा सोरबा सोरबा मोजां होनै होनै हरनानै थगायोनालाय बेनिखायनो आङो बुंहरनाय जादों खुलाया मोजां नङाहाय गोसोम जायो लाल साहायाव जायो जानाया लाल साहयाव जायो

औ दे दे दे